ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف طرح کے رسم و رواج اور ثقافت پائی جاتی ہے اسی طرح یہاں کا جو فیشن ہے وہ بھی اپنے اپنے مقام کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف ہے جنوبی ہندوستان میں الگ فیشن ہے شمالی ہندوستان میں الگ فیشن ہے اسی طرح ہندوستان کا جو فیشن ہے اس میں مغربی کلچر کا زیادہ اثر دکھ رہا ہے مغربی فیشن نے ہمارے ملک ہندوستان کے لوگوں کو اور یہاں کے کلچر کو اور یہاں کے تہذیب و ثقافت کو بہت اچھی طرح متاثر کیا ہے یہی وجہ ہے کہ مغربی کلچر کا اثر ہمارے ملک کے لوگوں پر پوری طرح نظر آتا ہے ان کے کپڑے اور ان کا کھانا پینا ان کی زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے اس میں مغربی فیشن کا اثر صاف طور پر دکھائی دیتا ہے میں نے بہت اچھی طرح محسوس کیا ہے کہ ہندوستان میں لوگوں کا لباس بہت ہی زیادہ بدل گیا ہے پہلے لوگ ہندوستان کا جو روایتی لباس ہوتا تھا وہ پہنا کرتے تھے جس میں کرتا پاجامہ دھوتی کرتا وغیرہ جیسے شلوار قمیص وغیرہ لیکن اب مغربی کلچر سے ہندوستان کا ہر ایک فرد متاثر ہے مغربی کلچر نے ملک کے ہر ایک شخص کو اپنی طرف کھینچ لیا ہے مغرب میں جس طرح امریکہ اور یورپ میں کپڑے پہنے جاتے ہیں اور جس طرح ان کا پہناوا ہے جیسا ان کا لباس ہوتا ہے اسی طرح کے لباس اب ہمارے ملک میں عام ہیں ان کا لباس بہت ہی چھوٹا ہوتا ہے ان کا جسم کھلا ہوتا ہے اسی طرز کو ہمارے ملک کے لوگوں نے اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ وہی طریقہ ہمارے ملک ہندوستان میں عام ہو جائے ہمارے ملک کے لوگ اس فیشن کو اختیار کرتے جا رہے ہیں اور یہ فیشن ہمارے ملک میں جو داخل ہوا ہے وہ فلموں کے ذریعہ داخل ہوا ہے فلموں نے اس ملک کے لوگوں کے دماغ پر گہرا اثر ڈالا ہے لوگ فلمیں دیکھ کر بہت متاثر ہوتے ہیں لیکن جہاں تک میری بات ہے تو میں اس کلچر کو نہیں مانتا ہوں میں ہمارے ملک ہندوستان کا جو کلچر ہے اور جو یہاں کا اپنا فیشن ہے اس کو زیادہ پسند کرتا ہوں اسی لیے یہاں کا فیشن میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں